हँ हमरा सुगा बड्ड नीक लगैया हमरा चिड़ैयो बड्ड नीक लगैया हमरा जेना भेलैनि जे भेलै जे कौओ कऽ एना नीके लगैया जे कौआ काग नहि नीक लगैत छै काग कांँय कांँय कांँय कांँय करैत छै जे कहूँ जाइत छी तऽ कहैत छै धुर काग बाजि गेल कौआ जतरा आइ खराब भऽ गेल केना काग कांँय कांँय कांँय कांँय कऽ देलक सुगा बड्ड नीक लगैया मैना मैनो ठीके रहैया मैनो नीक लगैत छै जेना भेल डकहर भेल ओहो खराप भऽ गेल जेना अथी भेलै लोल बला जे एगो होइत छै बकुला ओहो नहि नीक रहैत छै ओहो नहि नीक भेलै चिड़ै एगो जे रहैत छै ओहो तोता बला जे कहैत छै लोल बला सेहो नहि नीक रहैया ओहो नहि नीक भेल चिड़ै चिड़ैमे एगो भेल जेना मैना नीक भेल चिड़ैया नीक भेल एगो लीलकंठ जे चिड़ै होइत छथि ओहो नीक लगैया ओहो बड्ड नीक होइया कहूँ देखैत छियै तऽ लीलकण्ठ देखलहुँ हँ आइ जतरा बनि जाएत आइ लीलकण्ठो बड्ड नीक भेल आ चिड़ैमे कोन कोन चिड़ैके नाम सब तऽ यादो नहि अइ कोन चिड़ै सब भेलै जेना एगो भेलै तोता भेलै बड्ड नीक भेलै कौवा भेल काग भेल नहि नीक भेल काग नहि नीक लगैया हमरा सबके जे जाइत छी तऽ कतहुँ डकहर भेल डकहरो जे बजैत छै तऽ खरापे लगैया